गिबियावनो जोङो साम'जों सबाय ओंख्रि संनोब्ला साम'खौ साननै सानथामसो दैयाव सोमनानै दोननांगौ आरो बेनि उनाव साम'खौ बोखांनानै साम'नि दाखोन आरो खिथुखौ दानस'नांगौ आरो साम'खौ दानखांनायनि उनाव साम'नि गेरुवा गाब नांनानै थानायखौ खारहोनो थाखाय गोखै एबा संख्रि होनानै मैगं खादायाव हुनानै लाग्रोनांगौ हुखांनायनि उनाव साफा सुनानै लानांगौ आरो सबायखौ एवनानै सबायखौ दलायना लानांगौ दलायखांनानै सबायखौ रुनानै आरो साम'खौ एवनानै सबायाव होनांगौ सबायजों साम'जों बेफोरबायदिनो जयै गोबावै संबाय थानांगौ आरो संख्रि हालदै मस्ला हाइजें जाब्रां सामब्राम गुफुर बायदिसिना मस्ला मस्लि देनानै साम'खौ संनाय जायो बेफोरबायदि होनानै मोजाङै सङोब्लासो साम' ओंख्रिया मोजां जायो साम' ओंख्रि संनाया जोबोद खस्त' बेफोरबायदिनो साम'जों सबायजों संनानै जानाय जायो आरो अनला ओंख्रि संनोब्ला अनलाखौ गिबियै माइरंखौ गिबियाव सोमनानै दोनग्रोनांगौ बेनि उनाव दसे उनाव माइरंखौ बोखांनानै उवालाव देग्लिनानै गुन्दै खालामनानै लानांगौ आरो दैखौ गोदौ होनानै लानांगौ बेनि उनाव अन गुन्दैखौ दैयाव गलायनानै दै गुदुङाव लखबनांगौ आरो दाउ बेदरबो एवनानै अनलाजों संनाय जायो बेफोरबायदिनो जोङो अनलाखौ संनानै जानाय जायो अनला ओंख्रि संनायाबो जोबोद गोब्राब बेफोरबायदिनो जोङो अनला सबाय संनानै जायो आरो थास' बिथुरि ओंख्रियाबो जोबोद गोब्राब गिबियाव जोङो थास' बिथुरिखौ बस'नानै लानांगौ आरो बस'खांनायनि उनाव सुनांगौ सुखांनानै जोङो थास' बिथुरिखौ थाव एसे होनानै एवनांगौ एवखांनायनि उनाव दै गुदुं लखबनानै होनांगौ आरो दै गुदुं लखबनानै होयोब्ला थास' बिथुरिया माना आरो ना गोरानबो होनाय जायो बेफोर बायदिनो जोङो थास' बिथुरिखौबो संनानै जानाय जायो थास' बिथुरियाबो जोबोद गोब्राब ओंख्रि बेफोरबायदिनो संनायाव गोब्राब जायो